मैं अनेकों सरकारी योजनाओं के बारे में जानती हूँ जैसे कि हमारे यहाँ पर अभी प्रिजेंट में ही लाडली बहना योजना चलाया जा रहा है और इससे पहले लाडली लक्ष्मी योजना चलाया गया था और इन दोनों से मैं लाभान्वित हूँ मेरी बच्ची जो है उसे लाडली लक्ष्मी का पैसे मिलने लगा है छठवीं क्लास से और जो लाडली बहना योजना है उसमें भी मुझे प्रति माह हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं जो सरकारी योजना हमारे लिए लाभदायक है जैसे स्वास्थ्य को लेकर योजना है स्कूलों में अनेकों योजना आती है विकलाँग बच्चों के लिए आती हैं कल्याणी पेंशन योजना है वृद्धा वृद्धावस्था में पेंशन योजना हैं तो इस प्रकार की कई सारी योजनाएँ हैं हमारे यहाँ पर जिससे हमारे परिवार में कोई न कोई लाभान्वित होता है जैसा कि उन्होंने मतलब स्वयं को एक महिला कैसे पालन पोषण करेगी उसके पति की मृत्यु हो जाने के बाद इसलिए उन्होंने कल्याणी विधवा पेंशन योजना निकाला तो इससे मेरी सासू माँ भी लाभान्वित है उनको बहुत पैसा मिला काफ़ी ऐज हो गई है अब उनकी भी लेकिन फिर भी अभी भी वो हैं हमारे बीच में और ऐसी योजनाएँ जो बच्चों से रिलेटेड आती हैं मध्य प्रदेश शासन के स्कूलों में उससे भी हमें लाभ मिलता है बच्चों को बुके मिल जाती हैं कपड़े मिल जाते हैं पढ़ने के लिए बहुत चीज़ें जो हैं उनको खाने के लिए राशन दाल मिल जाता है तो इससे हमें बहुत फायदा होता है